तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत आमी सगळ्याक भोंवता आनी भोंवताना आमच्या नजरेन येता की हांगा दादले आणी बायलां हांकां समान प्रकारचीं वागणूक दिली वयता भेदभाव असो काय दिसना जातपात आमकां तितली कळना पण जेन्ना हांव राजस्थान भोंवपाक गेल्लें आमी बायलां बायलां भोंवपाक गेल्लीं तेन्ना आमी राजस्थानांतल्या जयपूर ह्या सिटीन भोंवतालीं मार्केटान भोंवतालीं तेन्ना एक वायट अनुभव आयलो त्या मार्केटान दादले जे आशिल्ले तांची बायलां कडेन पळोवपाची दृश्टी नजर म्हणा किंवा बायलां कडेन उलोवपाची पद्दत जी आशिल्ली ती आमकां आवडूंक ना भेदभाव व्हडल्या प्रमाणात दिसतालो बायलां म्हणजे तुच्छ आणी दादले म्हणजे व्हडले कोण तरी अश्या पद्दतीचो एक अनुभव तांच्या तांच्या उलोवपाच्या पद्दतीन आमकां जाणावलो